ہم اردو زبان کو مستقبل میں اس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں کہ ہم اردو کتابوں کو اسکول کالجز وغیرہ میں نصاب میں داخل کریں اور اس کے لیے سرکار ہمیں فنڈنگ فراہم کرے اور ہمیں ٹیچر کے طور پر اردو ٹیچر اسکولوں کالجوں میں داخل کریں اور ہمیں اس کی راہیں ہموار کرنے کے لیے اور اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے اس میں بہتری ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے لیے آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتری ہوگی اور اردو زبان کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے